हाँ नमस्ते क्या क्या रखे हैं आप क्या क्या चीज़ें रखे हैं क्या क्या रखें हैं हाँ वही तो हमको चाहिए वही हमें चाहिए कितने में है कितने कितने रुपैया तक मिल जाएगी हाँ चार पाँच चीज़ चाहिए हाँ और क्या क्या है आपके पास और और क्या है कितने तक मिल जाएगा अरे क्या क्या चीज़ रखते हैं किताब कॉपी पेन्सिल रबड़ क्या क्या है सब चीज़ बताइएगा ना हाँ हमको कितने तक का मिल जाएगा हमको कितने तक का मिल जाएगा हमको हाँ दाम बताइए ज़्यादा महंगा मत बताइएगा इतने में नहीं और कम करिए कम से कम करिए बहुत ज़्यादा बताए हैं आप बहुत ज़्यादा बता रहे हैं हमको थोड़ा हमको थोड़ा थोड़ा चाहिए आठ हज़ार दस हज़ार का नहीं चाहिए थोड़ा थोड़ा चाहिए हमको और और क्या क्या चीज़ है और चीज़ बताइए और क्या है हमको खरीदना और कितने तक का मिल जाएँगे कितने तक का मिल जाएँगे हमको दो ढाई सौ का चाहिए दो ढाई सौ का और और कुछ नहीं है और कुछ दिखाइए बहुत अच्छा अच्छा चीज़ चाहिए अच्छा अच्छा चीज़ चाहिए हमको महंगा नहीं चाहिए हाँ नमस्ते बंद होइ गइ फोन आ